हेल्ल' आबै खोनानो मोन्दों नोंखौ एम्फौ फिसियो होननानै मोजाङै फिसिनो रोंगौना आबैया

आंनि मुङा खिरद मुसाहारी आं जोंनि कलेज आव इनभाइर'नमेन्ट नि साबजेक्ट आव एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै इसे टपिक लिरनांगौ जादों आरो बेनि सोमोन्दै आबैया एम्फौखौ मारै फिसियो बेखौ खिन्थानो हागोन नामा

अ बिदिसो नामा आबै ओंखामग्रोम

अ एबाराव बांसिन होनांगोन आरो ना बिलाइफोरखौ

खाइजिमा अ अ आर खनसेबाव सोलायबावगोन

बेखौ मोनजाहैबाय आरो जोथोबबाय बे जिरनानै जानोसै आरो ना आबै

ओमफ्राय लिरनाया औ हागोन ओमफ्राय एम्फौखौ बाजाराव फानो ना

बेसे बेसे केजि आव एम्फौआ दाम गोसाथार नामा आबै

जानांगौमोन आरो फिथोबखौ बेसेबाङाव फानो एम्फौ फिथोबखौ

दे होनबा थांनानै लोगो हमनानै बायजागोन एम्फौ फिथोबखौबो

दे होनबा आबै बे टपिक नि सोमोन्दै खोन्थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे दोन्थ'नोसै दे आबै